आंनि गामियाव गुदि फरायसालि दं आरो गामिनि सोरगिदिं बिफां लाइफां दंफां साल सिगुन गाम्बारि गय थाइजौ खान्थाल दङ आरो लोगोसे फालांगिफोर खालामनो थाखाय बेफोरजों लोगोसे माइ फाथो सिबिं बेसर दा बेफोरखौ फाननानै जोङो फालांगिफोर खालामनो हायो दा बेफोरजों लोगोसे जिब जुनारबो दं फालांगि खालामनो थाखाय बोरमा अमा दाउ दा हांसो फारै बेफोरखौ लानानै जोङो फालांगिफोर खालामनो हायो दा जोंनि गामियाव फुख्रिबो दङ दा बे फुख्रिनिफ्रायबो जोङो ना फिसिनानै ना फेदेरनानै फालांगि खालामनो हायो दा बेनिखायनो बेफोरखौ जोङो फालांगि खालामनानै रां आरजिनायाव जाहाथे जोंनि गावबा गाव न'खराव बा आंनि न'खराव जौगानो हायो दा बिनिखायनो दा बेफोर फालांगिखौ खालामनो थाखाय जोंनि गामियाव बेफोर दंजोबो दा बेखिनिखौनो आङो बुंबाय